आं नैजिब्रै जुलाइ नि नैरोजा नैजिथाम अक्ट'खालि गुवाहाटीयाव जोंनि दतमा गोजौसिन फरायसालिनि फरायसाफोरखौ फुटबल गेलेनो थाखाय लांनाय जादोंमोन नाथाय बे लांनाय समाव आं आङो ट्रेनाव ओरैबादि मानसि लोगो मोनदोंमोन जाय मानसिया नाखि आं लांफानाय सासे फरायसा गथ' उन्दैखौ बुंदोंमोन जिब्रै बोसोर बैसोनि उन्दै बेखौ बुंदोंमोन बियो मा असमिया भाषा रायलायनो रोङा नामा नोंलाय थुमि असमिया भाषा नाजाने नाखि होननानै बिबादिनो बुंदोंमोन नाथाय आंनि बे फरायसाया बे सोंग्रा मानसिनि सिगाङाव असमियानि जेबो फिननायखौनो होनो हायाखैमोन बिनि थाखाय बिसोरो माखासे सोद्रोम नङै आखु देखायदोंमोन जोंनि सायाव बेखौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोननाय जादोंमोन आरो आं बुंदोंमोन जोंनि बे जोंनि ओनसोलाव बेबादि नोङो एसामिस रायलायनायनि प्रभाबा जोबोद खम बिनिथाखायनो बिसोरो रायलायनो रोङा होननानै आङो बुंदोंमोन बिदि बुंसेयावबो बिसोर मिनिदोंमोन आरो मा खालामनो बिबादिखौबाबो बिबादिजों आङो बिबादि थासारिजों आङो मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन